आतां खुबशे डांस क्लासीस ओपन केल्ले आसा जशे जशे आमचो नेशन वाडटा एक्सपोजर मेळटा तितके तितके लोकांक ऑपोर्चुनिटी मेळटा डांस क्लासिसान गेले काय तेंचे स्किल्स इमप्रूव करपाक पॉस्चर तेंचो टॅक्नीक्स जे आसा तें मुव्स जे शार्प करपाक कंट्रोल करपाक तेंकां हेल्प करता वेगळे वेगळे डांस करपाचो ऑपोर्चुनिटी मेळटा तेंका फकत अशें कम्युनिटी डांस फॉर्मूत न्हय बट भायल्या देशाचे वेगवेगळे बॉल या कसले वेगळे वेगळे तरेचे डांस शिकपाचो एक अनुभव बी मेळटा आनी एक स्टेज मेळटा एक पफोर्मस दाखोवपाचो लोकांक एक्सप्रेस करून दाखोवपाचे की बाबा अशे बीन एक तरेचो डांस फॉम आसा जे आमकां कळटा एक एप्रिशिएशन मेळटा लोकां कडल्यान जी लोक चवथेक नाचताली शिगम्याक नाचताली तेंकां तेंच्या कलेक एक इम्प्रोवायजेशन मेळटा एक स्टेज मेळटा तेंका मत एक वेगळो अनुभव मेळटा तेंकां स्वताक जो शोखेश करपाक शोकेस करपाक एक ऑपोर्चुनिटी मेळटा एक दाखोवपाक तेंचो शेड्यूल्ड टायम जो आसता डांस क्लासीस जॉयन केले कांय ना तेंचो जो शेड्यूल्ड टायम आसता तो पंक्चुअल करता तेमी टायमार टायमार करपाचे प्रयत्न करतात तेंकां मेंटली स्ट्रोंग करतात की बाबा आतां आप आपूण जर पडलो कितेंय जालें तेंकां असो मेंटली स्ट्रोंग करता की बाबा ना आपल्या कडेन जाता एक डांस मुव जंय वेगळो प्रकाराचो आसलो जाल्यार तेंकां तो कसो करपाचो तसो अनुभवता तेंका मेंटली स्ट्रोंग करता तेंका एक प्रोपर ट्रेनींग मेळटा एक प्रोपर एक्सपर्ट गायडन्स मेळटा जे तेंकां अशें बरें तरेकसून शिकोंक मेळटा तेंचे इंजरी लेवल जे आसा कमी जाता जशें तेमी एक्सपर्टा कडल्यान शिकता तेंची स्किल्स जी अशी कच्ची आसली जी अशी आसली बेजाक आसली तेंका अशें बरें तरेन एक्सपर्ट कडल्यान गायडन्स मेळ्ळें कांय ना तेंची बरी जाता स्केल तेंचे ना नाच जे स्मूथ वयता तेंचे रिस्कूय कमी जाता तेंकां एक वेगळो एक्सपोजर मेळटा नाच करपाचो तेंकां एक वेगळोत समाजान नांव मेळटा लोक तेंची वाह वाही करतात लोकांक जर शिकोवपाचें आसलें जाल्यार या खंय बीन अशे कॉम्पिटिशनाक गेले तेंच्यांनी नांव कम नांव कमोवपाक जाता आतां कितक्यो भिन भिन्न प्रकाराचे स्टे कॉम्पिटिशन चलता इंटरनॅशनल जावं नॅशनल जावं लोकांक आतां एक स्टेज मेळ्ळी आसा आनी डांस क्लासीस जे सुरू करता तेमी तेंकां ती स्टेज मेळून दितात